एक्के टा ट्रोली बैगमे बहुत सारा सामान अँट जाइया आ ओकरा उठाकऽ कँधा पर लेकर नहि जाइके पड़ै छै जाहिसँ बाँह हाथ दुखऽ लगै छै दोसर झोरा लऽ जाइसँ तऽ इसभ समस्या ओहिमे नहि होइ छै ओकरा सीधे गुड़काकऽ आ तखन ले जाइ छै तऽ एहीसँ सुविधा अछि आओर अच्छा मानै छी हम सभ